मध्य प्रदेश की सब से साफ़ और स्वच्छ सिटी है इंदौर मध्य प्रदेश ही नहीं भारत की भी सब से साफ़ और स्वच्छ सिटी है इंदौर साथ ही साथ में यहाँ पर बॉम्बे और दिल्ली के मुक़ाबले यहाँ पर जो आवास के रेट हैं वो भी कम हैं और यहाँ पर रियल इस्टेट का भी झुकाव भारत में सब से ज़्यादा है क्योंकि मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को और यहाँ का किराया न्न्यूनतम है बम्बई और हमारे दिल्ली चेन्नई बेंगलोर के मुक़ाबले भी और साथ ही साथ में यहाँ पर हम सिक्षा को ले कर भी सब से ज़्यादा अच्छे हैं हम आई टी और आय एम जैसे बड़े बड़े सस्थान भी हैं और यहाँ पर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स और मध्य प्रदेश के सब से बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स भी यहाँ पर हैं उपलब्ध हैं मध्य प्रदेश में सब से बड़ी जो आर्थिक राजधानी है वो भी इंदौर को ही कहा जाता है मध्य प्रदेश की सारी गतिविधियाँ भी इंदौर से ही चलती है और मध्य प्रदेश में आवास और रियल इस्टेट के काफ़ी अच्छे विकल्प भी हैं जिससे हम लोग यहाँ पर रह कर अच्छी शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य और सारी चीज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं